ہندوستان کا جو فیشن ہے اس میں مغربی کلچر کا اثر زیادہ دکھ رہا ہے مغربی فیشن نے ہمارے ملک ہندوستان کے لوگوں کو اور یہاں کے کلچر اور یہاں کے تہذیب کو بہت اچھی طرح متاثر کیا یہی وجہ ہے کہ مغربی کلچر کا اثر ہمارے ملک کے لوگوں پر پوری طرح نظر آتا ہے ان کے کپڑے اور ان کے کھانا پینا اور ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس میں مغربی فیشن کا اثر صاف طور پر دکھائی دیتا ہے مغربی میں جس طرح امریکہ اور یورپ میں کپڑے پہنتے ہیں اور جس طرح ان کا پہناوا جیسا ان کا لباس ہوتا ہے ان کا لباس بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کا جسم کھلا ہوتا ہے اسی طرز کو ہمارے ملک کے لوگ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہی طریقہ ہمارے ملک ہندوستان میں عام ہو جائے ہمارے ملک کے لوگ اس فیشن کو اختیار کرتے جاتے ہیں اور یہ فیشن ہمارے ملک میں جو داخل ہوا ہے وہ فلموں کے ذریعے داخل ہوا ہے فلموں نے اس ملک کے لوگوں کو دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے کہ لوگ فلمیں دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں لیکن جہاں تک میری بات ہے تو میں اس کلچر کو نہیں مانتا ہوں میں ہمارے ملک ہندوستان کا جو کلچر ہے اور جو یہاں کا اپنا فیشن ہے اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں اسی لیے یہاں کا فیشن میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں